میں دوڑتے وقت عام طور پر گانے یا پاڈ کاسٹ سننا پسند نہیں کرتا دوڑتے وقت مجھے آس پاس کی چیزیں سننا بےحد اس سے زیادہ پسند ہے مجھے لگتا ہے کہ جب دم دوڑتے رہتے ہیں جو موسم کا مزاج ہوتا ہے ہوا چلتی ہے چڑیوں کی آواز یا کسی کی آواز کوئی طرح کی جو آواز آتی ہے اسے سن کے مجھے دوڑنا زیادہ اچھا لگتا ہے کھاص کر جب ہم تھک جاتے ہیں تو خود کی جو ہافی نکلتی ہے ایسا لگتا ہے دوڑنے میں ایسے کچھ محنت کی لیکن دوڑتے وقت میں چیزیں سوچتا رہتا ہوں دوڑتے سمے میں اپنے ایسے مزاج کو جو چیزیں مجھے کرنی ہے زندگی میں یا پھر جو ایسے میں نے اپنے ایسے گولس لیے ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہوں اور جب میں ایسے دوڑنا پورا کرتا ہوں تو مجھے ایسے بھروسہ آتا ہے کہ میں ان چیزوں کو بھی پورا کر سکتا ہوں اور اس سے مجھے وشواس آتا ہے اور وشواس سے ایسے لبریز سا محسوس کرتا ہوں اس لیے مجھے دوڑتے وقت گانے سننے سے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ دوڑتے وقت میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں ان خیالوں کو سوچوں جو مجھے پورے کرنے ہیں جو میرے گولس ہیں جو میرے ٹارگیٹ ہیں تو اس لیے میں زیادہ تر انہیں چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں اور آس پاس کی چیزیں جو آوازیں ہوتی ہے وہ مجھے سننا زیادہ اچھا لگتا ہے